नंढे हूंदे खां तव्हां कहिड़ियूं रांदियूं कंदा आहियो नंढे हूंदे असां जीअं त ॾीटी ॾकरु थियो चिदनि जी रांदि थी लाटणो हलाइणु थियो पका पकड़ा पकड़ी थी लिका छिपी थी इहे असां रांदियूं सभु मिली करे कंदा हुआसीं पर जीअं असां वॾा थियासीं इहे असां रांदियूं खेॾणु बंदि कयूंसीं ऐं असां सभु दोस्त मिली करे क्रिकेट खेॾणु शुरू कई सी जीअं त आर्तवारु ॾींहुं असांखे छुटी मिलंदी हुई त आर्तवारु ॾींहुं असां टफ़क बुक कराईंदा आहियूं ऐं घटि में घटि ॿ खां टे कलाक असां सभु ॾह पंद्राहं ॼणा मिली करे क्रिकेट खेॾंदा आहियूं छा आहे अॻे ज़माने में इहे जेके जुनियूं जूना खेल हुया ॾीटी ॾकरु ऐं चिदा थिया या लाटूणो हलाइणु थियो इहे अॼुकल्ह जूं जनरेशन खेॾनि नथियूं